میں علی گڑھ کا رہنے والا ہوں اور علی گڑھ میں ہی میری تعلیم جاری ہے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بی اے انگلش آنرس کر رہا ہوں یہاں ہمارے یونیورسٹی میں خود ہی بہت ہی اچھے اچھی سیاحت ہے یہاں ہمارے یونیورسٹی میں اسٹریچری ہال ہے جو ایک سیاحت کے لیے ایک اچھی جگہ ہے لوگ دور دور سے اسے ہمارے اسٹریچری ہال کو ہمارے سر سید ہال کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ سن اٹھارہ سو پچہتر میں سر سید کے ذریعہ بنایا گیا تھا تو یہ ایک تاریخی مقام خود ہی ہے تو میں اس مقام سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے یونیورسٹی میں خود ہی کنیڈی آڈیٹوریم ہے جہاں کے ڈرامے فلمیں گانے موسیقی اور سیرت وغیرہ پر اجلاس اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے تو میں اس سے بھی لطف اندوز ہوتا ہوں تو یہ ہمارے لیے خود ہی ایک سیاحت ہے اور خود دور دور سے لوگ ہمارے آڈیٹوریم میں وزٹ کرتے ہیں وہاں فلمیں گانے ڈرامے وغیرہ وہاں دیکھتے ہیں